हिन्दी भाषा राज्य की क्षेत्रीय बोलियों से भिन्न है क्योंकि राज्य की भाषा जो होती है वो किसी और राज्य के लोग उसको नहीं समझ पाते हैं लेकिन हिन्दी भाषा हर राज्य के लोग समझ पाते हैं उसको अच्छे से अनुवाद कर पाते हैं और राज्य की किसी भी राज्य की भाषा हो वह दूसरे राज्य वाले को इतनी आसानी से समझ में नहीं आती है इसलिए हिन्दी भाषा राज्य की क्षेत्रीय भाषाओं से भिन्न होती है